जोंना गोदो आबै आबौआ जिबौ सौब्ला बिदिनो हारसा अजा बर' अजा बिदिनो बायदि सिना नागिरो ड'क्टरफोरखौ बिसास सानामोन दानिया ड'क्टरखौबो जों बिसास खालामबाय अजा ड'क्टरबो हमो बायदि सिना खालामो बिदिनो दोनो खानायदें खुनायदेंबो खानानै होयो जिबौ सौनाय फोराव गामिनि मानसिफोरा बिदिनो नागिरो आमफ्राय बिदिनो ड'क्टरखौबो मानिबा मानिबा सिखिथसा खालामो बिजोंबो हामो ड'क्टर फोरनि जोंबो